बिजाब फरायनाइ होन्नानै बुङोब्ला एस ए स्टुदेन्ट जों गोबां फरायनायानो जायो आरो बिनि गेजेरावहाय जि गांसे बिजाब आं मोजां जानाय नङा सान्नानै आं फरायाखोइमोन बे जाबाइ थ्रि मिस्टेक्स अफ माइ लाइफ थुथावजेनट औइथ आवहाय बियो फाब्लिस जानाय सेथोन भागत बिदि लिरनाय आरो बेनिफ्राइ जों सोलोंनो हायो आरोखि साथाम सेंग्राफोर हौवासाफोर बुंनो हायो बिसोरो मोनसे गिथोन माइन दंमोन आरो ना बिसोर हाय खि बिसोरो मोनसे क्रिकेतनि माबा सप बिदि खुलिगोन बेबाइदि आरो बेयो उनावहाइ मोनसे स्टरि लाइन बेफोरखौ लानानैहाइ बलिउद आवहाइ मोनसे फिल्म खालामनाय जागोन खाइ फ सि बे नामयै खालामनाय जादों आरो बेयो ए सुपारहिथ बेबाइदि जादों होननानैबो बुंजायो बेनोसोइ आरो